हमारे गाँव के बच्चे से जैसे पहले के थे बहुत सारे व्यायाम के लिए अपना शारीरिक तौर पर मेहनत करते थे आजकल के बच्चे जो हैं वह मोबाइल में एक ना गेम खेलते रहते हैं और इसीलिए जो है वह बाहर व्यायाम के लिए पसंद नहीं करते हैं वह गेम में गेम में ही ले लगे रहते हैं इसीलिए उनकी आँखें खरा खराब हो जाती हैं स्वास्थ्य में भी फ़रक पड़ने लगते हैं हमेशा जब देखो तब मोबाइल में ही अपना गेम खेलते रहते हैं बाहर जाकर खेलकूद का कोई पोग्र काम वह करते नहीं हैं फ़िर मोबाइल में ही लगे रहते हैं इसीलिए आजकल के युवा जो हैं आँख से परेशानी है तरह तरह के रोग पैदा होते हैं आँखें खराब होती हैं इसीलिए उसमें मोबाइल में खराब होने लगती हैं इसीलिए आज कल युवा वर्ग जो हैं बाहर कोई नहीं व्यायाम करता है जैसे पहले यह गेम था कबड्डी थी और तरह के गुल्ली डंडे भी खेलते रहते थे किर्केट भी खेलते रहते थे हमारा उसी में दिनभर शरीर की बर्जीश बनी रहती थी लेकिन आजकल के बच्चे जो है अपना वह सब छोड़कर के और बे इसी में मोबाइल में ही गेम खेलते रहते हैं आजकल पहले थे शारीरिक तौर से मज़बूत रहते थे क्योंकि वह सारी बर्जीश वगैरह होती रहती थी भाग दौड़ करते रहते थे किर्केट को ही ले लीजिए किर्केट में दौड़ना है या वैसे करना है उसमें सरीक्ष होती रहती है और मोबाइल में क्या है आँखें खराब होती हैं और दिनों रात उसी में लगे रहते है इसीलिए आजकल के जनरेशन जो है वह पूरा जीवन जो है मोबाइल में ही अपना लगे रहते हैं इसलिए शारीरिक तौर से आँखें खराब हैं शरीर भी खराब होती रहती है इसीलिए आजकल के बच्चे जो हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हैं पहले के आदमी था अलग अलग चॉइस रखते थे कोई किर्केट देखता था कोई कबड्डी खेलता था कोई कुश्ती लड़ता था कोई किशो शारीरिक तौर पब वह करते रहते हैं आजकल के वह जनरेशन में वैसा है नहीं आजकल के बस मोबाइल मिल जाए और अच्छे से उसी मोबाइल मिला माँ बाप से झगड़ा करके और अच्छे से इसे मोबाइल लेकर के और दिन और रात उसी मोबाइल में लगे रहते हैं इसीलिए आजकल के जनरेशन जो है मोबाइल के आदी बनती जा रही है और ओप अपनी दिमाग से कोई काम करने का वह रहता नहीं है बस मोबाइल ही मोबाइल चलाते रहते हैं इसीलिए आज के जनरेशन को तो कहना क्या है